प्लीज वेट विल वी कनेक्ट योर कॉल प्लीज वेट विल वी कनेक्ट योर कॉल प्लीज वेट विल वी कनेक्ट योर कॉल प्लीज वेट हेलो हँ प्रणाम प्रणाम हँ बोलिए

हँ तऽ पढ़बैलए चाहै छिए हमरा पास दुइगो तीनगो बच्चा अइ हँ फ्री मिलतै तऽ अथी कऽ देबै एडमिशन कऽ देबै तीनगो बच्चा हमरा अइ दुइगो बच्चा पड़ोसीके छै एगो पड़ोसीके तीनगो बच्चा छै आओर चारिगो बच्चा एगो पड़ोसीके छै दुइगो बच्चा फेर एगो पड़ोसीके छै सब पड़ोसी मिलाकऽ भऽ जाएत अहाँके पनरह सोलहगो बच्चा आएँ कोन जगहपर अइए यहाँपर अथी हइ कि कहै छै हँ इहाँ अथी छै ने कि कहै छै भोलाबाबाके मन्दिर वहीँपर अइए हनुमानजीके मन्दिर हइ वहैँपर पढ़ै देबै हँ बजाकऽ राखब हम सबचीज अहीँ तरफसँ मिलतै ठीक छै हँ ठीक छै बढ़िआँ शिक्षा देबै सबचीज अइ सरकार सुरक्षित कऽ कऽ देनहि छै सबचीज जे नीक विद्या नीक ज्ञान नीक शिक्षा सबचीज नीक हेतै तऽ देबै नहि हँ सबकिछु छै तऽ भऽ जाएत हँ पनरह सोलहगो बच्चा भऽ जाएत तऽ परनाम हँ ठीक